असां कंहिं बि स्टेट या राज्य में बस टैक्सी रेलगाॾी ॿेड़ी या हवाई जहाज जे ज़रिए वञी सघूं था जे असांखे किथे ॾाढो परिते वञीणो आहे त उन लाइ हवाई जहाज ॾाढो सुठो थींदो आहे छो उहो असांखे तकिड़ो हिक खां ॿिए हंधि पहुचाए सघंदो आहे ऐं असांखे इन जे लाइ हिक बि ऑपशन मिलंदी आहे त उहा रेलगाॾी आहे अॼु जे ज़माने में रेलगाॾियूं अहिड़ियूं बि आहिनि जीअं राजधानी जो लॻभॻि असांखे हवाई जहाज जे वक़्त में पहुचाए सघंदी आहे चाहे उहा दिल्ली जो शहरु जेको असांजे राजधानी आहे उते बि तकिड़ो रेलगाॾी पहुचाए सघंदी आहे जे थोरो पासे किथे वञिणो हुजे त असां पंहिंजी कार में बि वञी सघंदा आहियूं कार में बि असांखे तकिड़ो किथे मिली पहुची सघंदा आहियूं ॿेड़ीअ में बि असां हिकु जॻहि ॿे हंधि ॾाढो तकिड़ो पहुची सघंदा आहियूं ऐं कुदरत जा अलॻि अलॻि नज़ारा बि रोड ते ॾिसींदा वेंदा आहियूं